हेलो नमस्कार सर मैं रोहित बात कर रहा हूँ मैंने सुबह स्विग्गी से खाना ऑर्डर किया जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस और टेस्टी था मेरे परिवार को भी आपके होटल का खाना बहुत पसंद आया जो कि बहुत टेस्टी और गर्म फ्रेश था मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसी टेस्टी खाना डिलेवर्ड करते रहेंगे और हम आपके होटेल से खाना ऑर्डर करते रहेंगे और आपके भोजन जो खाना भेजते हैं आप लोग उसका प्राइस भी बहुत सही है ना ज़्यादा है ना कम है आराम से सभी मध्यम वर्ग के जो परिवार एवं लोग हैं वो खाना ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं बड़े आसानी से सही समय पे आप खाना डिलीवर्ड करते हैं और बहुत टेस्टी फ्रेश था जो कि इतने कम प्राइस में मिलना मुश्किल है और मैं आगे भी ऐसे ही खाना ऑर्डर करते रहूँगा और ऐसे ही और लोगों को आपके होटल के प्राइस के बारे में बताऊँगा और भोजन के बारे में बताऊँगा धन्यवाद